जों गोदो हा थिखा लाना गायोमोन ओमफ्राय माहाजोना एक आंखौ दुइ दुइखौ थिनि बिदि बायदि लायोमोन खथ्थ' मिथिं मा बायदिसिना जायोमोन गिलु बालु आयु आयु आयु जोंसो मिथिगौ मालायनि हा गायोब्ला बेसेबां खस्थ' मोनो दुखु मोनलायनाय जायो मिथिं एरि सोमलायलायो बेखौ दुखु मोनलायनाय जायो जों जोंहा हा गैजाया जाबाय नालाय मालायनि माहाजोनफोरनिखौ लानानै जों गायोमोन थिखा बिदिनो आदि माब्लाबा माब्लाबा सोलिजायै सोमोन्दो जोंङो माहाजोनफोरजों दा बिदिनो बादिलायनानै जों जोंथ' माबाखा गेजेनखा माहाजोनफोरजों बिसोरजों मा बबेहाय हानो जोंथ' एखेबारे गथायैनो गेजेनखा जोंङो माबोरै जों जेनो जेन्नांगौ जेनखायो जोंङो माहाजोनफोरजों हायाथ' बेखायनो जोंङो थिखा गायाब्लाबो उफाय गैया फिसा फिसौखौ फोथांनांगौ जोंङो उफाय गैया बिसोरनि सिं जानानै जों गायनांगौ जायो उफाय गैया बिदिनो बेफोरखौ गायाब्लानो मावाब्लानो जोंहा गैया हा मुन्थासेबो गैजायि मानसिया बिराद जायजोंबो सैमा बादि खालामजायो आरोखि एखेबारे बिदिनो बोरै थांनांगौ बोरै राहा खालामनांगौ जों फिसा फिसौखौ खायदा खालामनोहाय बेबायदिनो जोंङो एकदम माहाजोननि सिं जानानैहाय जों बेनि हाखौ बोसोरे बोसोरे जों गायोमोन होनब्लाबो जों सिंजों थानानै जों मावहैयो आरोखि आं एखेबारे आं बोरैबा दुखु मोन्नानै थायो दुखु मोनब्लाबो उफाय गैया फिसा फिसौ दंना जोंनिया बेफोरखौ जों फोथां थारनांगौ जोंथ' मावाब्ला जों फिसा फिसौखौ फोथांनो हायाना मावहैखानांगौखा जाखानांगौखा